सालसेत ती म्हणटाय भाताचो कोडो सालसेत चडशें भात रोयताय आदो वेट दूर रोयताय म्हण थोड्या वळ भात चड भात चड भाताच्यो चडश्यो दो दोन पीक काडटाय एक काडटाय आबिरलांत एक काडट्या ओतुमरान आब्रीलां काडटी उदक तळें भरून ते उदकाचेर ते वसून ते पीक मेळटा आनी ओतुमान जात ती पास्या उदकाचेर शेत चोलोवप चडशें जो आतां पयलीं मातशेन जोता मेळनाय आतां ट्रॅक्टर येय हाती हडात ट्रॅक्टर आनी ऑयल ट्रॅक्टर दोनीय ट्रॅक्टर घेवन शेत रोयताय शेतां मनीस जाय पडटा लेबर मात्शें कमी मेळटा तशें ती डोस डिपेंड जाता बाय भायलो झडखंडाचे झडक जे मनशचे पडटाय रोवपा लुवपा मोडपा शेत रोयतली थोड्यां हातीन रोयताय थोडो रोंपाक घालताय थोड इवन मॅशीन येला मिशिनाचेर रों रोंपताय मशिनाची येयली नडणी चड येता बायलो मारग पडटाय पीक भात आमी जाया घाताय ज्योची घाताय खजट घाताय आदूक घाताय पटणीक आात म्हण आर्दोस गो पाटणी आतां कमी कमी येता जाया जाया सुबेज सुबेज वयतां मागीर तें आवडला लोवन तरी मागीर आमी वारें दिताय मोट लुंवताय लुंवप आतां ट्राकटर जाता ट्राकटराचे फकत तूं भात येता भाता मागीप वारें दिवपा जाय वारें दिवन जाततरी सकान दवत्ताय जायते आमी खावपाच दवरत्ताय जाय ते जाण जायतें दवरत्ता आनी थोडें विकताय विकताय तें गोरमेंटा सबसिडी रेट आसता सोसायटी सोसायटी म्हणून दिवपाचें ते पयशे दिताय सबसिडी मागीर गव्हवरमेंट धाडटा आनी आतां तें वेरदूर रोयताय वेरदूर चडशें भेंडे मु मुळो तांबडे भाजी ग्रीन भाजी आनी थोडे साम प्लेसीस केबेजी रोयतायट बेजीस केंप्यां त्या सायडीन केबेजी रोयताय आनी मागीरजे आनी वेज फ्रूट्स मोलांव मोलांव आसताय मोगी आसताय मोगी चडचें आसताय हे सगळें भात मागीर आमी हें सगळें गांवांत गांवांत विकताय उरता तें बाजारान विकताय सगलें जातत्री आमी तें हे करत्ता सगले जालें